कुछ ऐसे स्थानीय उद्योग या बिजनेस जो संगाबाद ज़िले के अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण है होशंगाबाद ज़िले में एक रस्सी लोगों कि लोगों का मुख्य व्यवसाय बना हुआ है क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादातर किसानी को ही अपना व्यवसाय मानते हैं इसी के इसी के चलते होशंगाबाद को अब धान का कटोरा कहा जाने लगा है धान उत्पादन में चार साल बात पौने तीन लाख मैट्रिक टन की बढ़ौती हुई कोरोना के विपरीत हालात के बाद भी रस्सी ने ज़िले की अर्थव्यवस्था संभाली और रस्सी के कारण ही होशंगाबाद ज़िले की अर्थव्यवस्था का उत्थान या कहें बढ़ोतरी होती है परन्तु कृषि को जुआ कहा जाता है इस दौरान किसानों को वर्षा सूखा आंधी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है न्यौर होशंगाबाद में कई इंडस्ट्रीज हैं जैसे श्री नर्मदा इंडस्ट्रीज भोपाल इंस्टिट्यूट फोर टेक्नोलॉजी गायत्री इंडस्ट्रीज फैसन हाउस वगैरह वगैरह